में तुसें गी डेटें दे बारै सनां दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर गी महात्मा गांधी दा जन्म होएआ जेह्ड़ी मतलब इक अच्छे बंदे हे ओह्दे बाद पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली गी साढ़ा देश अजाद होआ था चौदां अगस्त उन्नी सौ संताली गी पाकिस्तान अजाद होएआ था ओह्दे बाद छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् ओह जेह्ड़ा गणतंत्र दिवस मनांदे जदूं ओह लागू होआ हा जेह्ड़ा ओहदे बाद तुसेंगी में दस्सां केह् तेरां जनवरी गी जेह्ड़ी ऐ लोह्ड़ी औंदी ऐ हर साल औंदी ऐ तेरां जनवरी गी औंदी ऐ चौदां अप्रैल गी जेह्ड़ा अस लोक बसाखी मनांदे आं पर एह् मतलब इन्ना चिर होंदा ऐ